हैलो गुड ऑफ्टरनून अस थुआढ़ी कियां मदद करी सकने केह्ड़ा दरवाज़ा तुस रूम नंबर सनाओ अपना आहो जेल्लै तुसें अपने पूरे कमरे दी साढ़े कोला रिजर्वेशन कराई ही ते थाह्नूं मिलेआ हा कार्ड ते कन्नै चाभी दित्ती ही की भला थुआढ़ा जेह्ड़ा कमरा ऐ एह् थुआढ़े कमरे दी चाभी मैडम जी इंया निं आक्खो असें तुसें गी फड़ाई दी एह् अच्छी तरहां कन्नै चैक करो असें तुसेंगी चाभी फड़ाई ही ते कन्नै थुआढ़े कमरे दा नंबर सनाया हा कमरे गी केह् प्रॉब्लम ऐ ओह् सनाओ आं कमरे ई केह् परेशानी ऐ ठीक ऐ हून गै चैक करो जल्दी ते भी थुआढ़ी जेह्ड़ी परेशानी ऐ ओह् जल्दी कोला जल्दी खत्म करी ओड़चै त्रै सौ छे अच्छा सनाओ केह् परेशानी आवा दी दरोआजा खोल्लदे गी जेल्लै तुसें दरोआजै गी बंद कीता हा उसलै चाभी लाई ही अंदरां जेल्लै तुसें अपना दरोआजा जेल्लै तुस दरोआजै दे अंदर गे ठीक ऐ तुसें अपना पैह्लें ताला खोल्लेआ ते जेल्लै तुसें दरोआजा बंद कीता अंदर आई गे तुस ओह् जेल्लै तुसें दरोआजा बंद कीता मुड़ियै ताला लाया हा ओह् फिर जेह्ड़ी थुआढ़ी कमरे दी चाभी ऐ अपने दरोआजै कोले गी जाओ फिर उसी मुड़ियै लाओ ओह्द बिच जेह्दे ई ताला होंदा जिद्धर अस ताला लानै होने हून खोल्लियै दिक्खो आं फ्ही खुल्लना अंदरा ताला दमैं चाभियां ओह् दमैं थुआढ़े कमरे दियां चाभियां न तुस कोई बी लाई सकने तुस कोई बी लाई सकने इंदे चा ते हून तुस एह् सनाओ की अगर तुंदी कोई परेशानी होर होऐ ते अस उसी बी हल्ल करी पाचै ते एह् जेह्ड़ी दूई परेशानी ऐ हल्ल ऐनी होनी हून गै करियै सनाओ असेंगी